پرانے اور نئے میڈیا میں واضح فرق موجود ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ میڈیا کی کئی پہلو بدل چکے ہیں پہلے زمانے میں میڈیا کی بنیادی شکلیں اخبارات ریڈیو اور سرکاری ٹی وی چینلز ہے ان کا مقصد زیادہ تر معلومات کی فراہمی اور تعلیم و تربیت تھا اور ان پر ریاستی کنٹرول زیادہ ہوتا تھا خبروں کو نثر کرنے میں وقت لگتا تھا اور عوام کی ریاستی محدود ہوتی تھی جبکہ آج کے دور کا میڈیا ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پر مشتمل ہے جس میں فیشبک یوٹیوب انسٹاگرام ٹویٹر اور دیگر پلیٹفارم فراز شامل ہے اب ہر فرد با آسانی معلومات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اپنی رائے دے سکتا ہے اور خود بھی مواد بنا سکتا ہے میڈیا اب صرف معلومات دینے والا نہیں ہے بلکہ ایک با اثر پلیٹفام فراہم بن چکا ہے جو رائے عامہ تکشیل دیتا ہے مزید یہ کہ پرانے میڈیا میں مواد محدود اور ادارتی کنٹرول کے تحت ہوتا تھا جبکہ نئے میڈیا میں معلومات کی رفتار بہت تیز ہے مگر اس کے ساتھ غلط معلومات اور جعلی جعلی خبروں کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے